मड़ो में केह् सनांऽ तुसें गी मतलव हर बंदा चांह्दा कि ओह्दे कोल शैल चीज होए इ'यां सस्ते सस्ते बूट बड़े लेई लैते में बड़े चलाए ते मन हा कोई शैल जेहा बूट लैचे पैसे खर्चने चाहिदे शैल बूट खरीदने आस्तै ते जोडे़ पैसे पैसे जोडे़ बड़े ते त्रै चार ज्हार रपे जोडे़आ ते सोचेआ कि बूट लैना बूट ऑनलाइन दिक्खेआ ते बड़ा अजकल चले दा ऑनलाइन जेह्डे़ ऐन फोनै उप्पर बड़े तुप्पे बड़े तुप्पे इक पूमा दा बूट शैल लग्गेआ चिट्टा रंग ओह्दा इन्ना प्यारा बूट ते कीता आर्डर सोचेआ शैल होग ते कीता आर्डर ते पैह्लैं ते ओह् दस्स दिन बाद आया तुस दिक्खो इन्ना अगर बंदै इंतजार करना होए ते मरी जंदा पर फ्ही बी अ'ऊं बड़ी ओह् ही कि नमां बूट औना आया दस्स दिन बाद ते आया ते मिगी निक्का आया ते ओह् स्यापा मड़ो इन्ने पैसे खर्चे कन्नै चार ज्हार रपेऽ बी खर्चे ते फ्ही निक्का बूट आया फ्ही केह् करना हा फ्ही ओह् दी कम्पलेन पाई फ्ही ओह्दी शिकायत पाई कि भाई बूट निक्का आई दा बड्डा साईज भेजो ते उ'नै केह् कीता चलो आखै दे हे पंज दिन बाद आई जाग पंज दिन बाद आया ओह् आह्ला लेई गेआ मेरे शा ते मिगी लगेआ हून एह् बी औंदा दूआ आया पैह्लें उ'नै लेई लैता फ्ही उ'ऐ दित्ता घर आइयै दिक्खेआ ते ओह् मिगी बड़ा मड़ो स्यापा केह् करना इन्ने स्यापे मेरा बूट लैने दा पूरा चाह् गै निकली गेआ बड़ा आया फ्ही निक्का आया पूरा चाऽ गै मरी गेआ मेरा फ्ही त्रीयै बारी फ्ही ऐक्सचेंज उप्पर पाया फ्ही त्रीयै बारी कुतै आया शैल केह् फायदा मेरा इ'यां बड़ा बुरा हा ओह् बूट ते मिगी मिली गेआ बूट ते मिगी थ्होई गेआ ठीक थ्होई गेआ़ अवा इन्नी सिर पीड करने दे बाद ते एह्दे शा शैल बंदा ह्ट्टी जा बूट खरीदी लै फोनै उप्पर मंगाना होए पता चलदा निं कदें निक्के कदें बड्डे इं'दे साईज बी नीं पता चलदे इ'नेट गी नाप पता निं चलदा कदें किश होर पाना कदें किश होर पाना ते इत्थै दे नाप किश होर न ते बाह्र आह्ली कंट्री दे नाप किश होर न ते एह् बड़ा पुट्ठा स्हाब ऐ